جب بات مرض اور اس کی علاج کی ہوتی ہے یا بیماری اور صحت یابی کی ہوتی ہے جب بات صحت کی دیکھ بھال کی ہوتی ہے تو ہماری دہلی ایک اندھیری رات اور رات میں چمکتے ہوئے ستارے کے مانند کھڑی نظر آتی ہے جو عالمی معیار کے اسپتالوں کی ایک لمبی فہرست پیش کرتا ہے جو مقامی ریاستی ملکی اور بڑی تعداد میں غیر ملکی مریضوں کے لیے ایک اُمّید کی کرن بن کر سامنے نظر آتا ہے صحتِ عامّہ کے مسائل کو دہلی میں بہت اہم مقام حاصل ہے یہاں کے ایمس اسپتال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں مریضوں کا کے علاج کے لیے ہمیشہ تیّار رہتا ہے دہلی کی حکومت ںے پچھلے چند سالوں میں ہلکی پھلکی بیماریوں کے علاج کے لیے محلّہ کلینک کھول کر دلی والوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت اور آسانی کا راستہ کھول دیا ہے جس سے یومیہ روزانہ ہزاروں لوگوں لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اور لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں